ڈرل مشین ایک ایسی مشین ہے جو ہم انسانوں کا کام بہت ہی آسان کر دی جہاں پر کام ہم سبّل پھاوڑا ہتھوڑی سے نہیں کر سکتے وہاں پر ڈرل مشین سے کام کر سکتے ہیں ہمیں کہیں دیوار میں سوراخ مارنا ہے دیوار توڑنا ہے یا پھر روڈ توڑنا ہے ایسی جگہوں پہ ڈرل مشین کا استعمال کر کے ہم آسانی سے دیوار روڈ اور جو بھی سخت زمین ہے اس کو کھود سکتے توڑ سکتے اور ہمارا وقت بھی بچ جاتا اور ہم جدھر سبل سے پھاوڑے سے ہتھوڑی سے ہم توڑتے اس میں وقت بھی بہت ضائع ہوتا اور ہماری بہت طاقت لگتی لیکن ڈرل مشین میں اتی طاقت نہیں لگتی وہ اس کی مشین کی وائبریشن سے ہر چیز توڑی لی جا سکتی ہے یہ تو فائدے ہیں ڈرل مشین کے جہاں پر وقت بچتا ہے اور کیسی سے کیسی سخت چیز بھی جیسا آر سی سی کے سلیبس ہوتے ہیں اس کو ہول مارنا رہا آر سی سی کے سلیب یا کالم توڑنا رہا یا روڈ توڑنا رہا ڈریش لائن کے لئے تو اس طریقے سے ان ڈرل مشین کے ذریعے بہت ہی کم وقت میں بہت بڑے بڑے چیزاں توڑ دے سکتے ہیں لیکن ڈرل مشین کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کا ساؤنڈ بہت رہتا اس کی آواز جو رہتی وہ بہت رہتی آواز کے ذریعے لوگوں کو تکلیف وہ جتنی دیر چلتے رہتی ہے اس کی آواز اتنی ہی زور زور سے آتی رہتی ہے تو آواز کے لئے یہ بہت اچ آواز کی وجہ سے سمجھیے بہت اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے جہاں بھی کام کریں گے اس کے آواز کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور اگر دن تمام کا کام رہا تو یہ دن تمام خود بھی اس پہ کام کرنے والے کو بھی آواز کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور پورے محلے میں اس کی آواز کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی رہتی ہے ایک جگہ یہ پر کام جلدی کرتی ہے اور سخت سے سخت چیز کو توڑ دیتی ہے دوسری طرف اس کی آواز کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں اور کبھی غفلت میں چلانے والی کی غفلت ہو گئی تو پھر اس کے پیر ہاتھ ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا جہاں پر اس کے فائدے ہیں وہاں پر نقصانات بھی ہے صحیح سے چلائے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر سلیپ ہو گیا تو پھر ہاتھ پیر پہ اس کا سبّل پڑ گیا تو پھر ہاتھ پیر ٹوٹ بھی سکتا ہے تو یہ ہے ڈرل مشین کے فائدے اور نقصانات اب جب مشین بنی تو اس کے فائدے بھی ہوں گے نقصانات بھی ہوں گے لیکن احتیاط سے کریئے تو فائدے ہی فائدے ہیں